میری سب سے بڑی طاقت میرا ذہن ہے كیوں كہ جب میں كسی كام كو كرنے كے لیے اپنے ذہن كا استعمال كرتا ہوں تو اس میں میں اپنے آپ كو بہت زیادہ صحیح پاتا ہوں اور سب سے بڑی كمزوری میرا دل ہے جب میں كسی كام كو دل كے ذریعے سے كرنے كی كوشش كرتا ہوں تو اس میں میں اپنے آپ كو كمزور پاتا ہوں لوگوں پر رحم كرتا ہوں لوگوں كے حساب سے چلنے كی كوشش كرتا ہوں جس میں مجھے بعض دفعہ نقصان كا سامنا كرنا پڑتا ہے